आङो बिराद बङाइगावआवबो थांनो लुबैनानै दं दाबो आवगाय सिख्लायाव खेबसे थांदोंमोन बङाइगाव धालिगावआव दाखालि थांनाय समाव खेबसे दाखालि थांनायाव बिराद धालिगावखौ नायबावनो गोसो थादों आङो बङाइगावखौबो मोना गुना मोजां नुबोजोबाखिसै आरो मोनसे सान्दों आं गुवाहाटियाव बिराद थांनो लुबैनानै दं आं फैसा थाखा दंबा खेबसे थांगौ नंगासिनो दं गुवाहाटियावबो आरो बिनानावफोरनावबो बेंटलावबो बिराद थांनो लुबैनानै दं थांनायानो जाला थांनो लुबैबाबो फैसा थाखा गैला सौहाला थांनो मोनला आरो आंहा बि दतमाथिंबो बिमानै दंमोन बिमाय देग्लाय बोसोराव खेबसे थांदों बेवाय बिनानाव लानानै थांबाय ज'नो बिमायफोरनि फिसिलाफोरनाव हाबबाय बेनावबो हाबबाय बेनावबो हाबबाय नथामनाव हाबबाय दाना बिसिनावबो हाबो बिसिनावबो हाबैनि मोनसा मोनो बिसिनाव थाङो बिसिनावबो जाहोनो लुबैयो लोंहोनो लुबैयो दाना लास्त बाराव बे बिमाय दुइसिननाव हाबनानै जानानै फैबाय जाबाय लोंबाय फैबाय रायलायबाय आरो दाना मा जाखो दतमायावबो बिनानाव मोननाय दंलाय आमाइनि फिसाजो मोननाय दंलाय दाना बेयाव हाबलायबाय बेवाइआ बिराद बांग्रा आंना बेवाइया बेनाव हाबबाय दतमायाव थांनो लुबैनानैनो थांनानै बिमाइनिफ्राय बेहाय हाबबाय दतमा हाथाय गुदियावनो मोनदोंलाय आंनि बिमाइनि फिसाजोखौ दाना थांनाय समाव नुलांखादों आरो फिसाखौ बियो इस्कुलाव लांनो नागिरदोंमोन बे बिनानावा आंनि बिनानावा आमाइनि फिसाजोआ दाना बेयो होनबाय दाना इस्कल गग्रो मोना फिसाखौ लानानै बिमा बिफानाव थांबाय आमाइनाव जोंखौ नुबाय दाना लेंबोबाय गावस्रा बिसि फिसाय बाइकजों थांबाय जोंहाथ' मटर लांखादों नालाय मटर फिसा बलेर' लांदोंमोन नालाय बेजों गाखोबाय जोंहा बेवाइनि मटरजों थांदों आरो आंहा बिनानाव बिब' बिनानाव साथाम थांबाय जों ओमफ्राय बेवाइ ओमफ्राय आंनि बेवाइनि फंबाय सानै ड्राइभार आरो आंनि बिमायं गथ' हौवासा थांदों आरोखि बिराद गोबावसै नुलाय लायाखिसै आमायाबो थैलाय लायबाय आनैयाबो दङ आनैया गोदो जोंनि आनैया जोंनि गामिनिनो मोनलांखानाय नालाय जोंहा आमाइया मोनलांदों बिराद आनैया जोेंखौ नुनानै गाबहां गाबहां जाबाय ब्रा बिसिबा गोबावसै नोंसोरो हाबा जानायनिफ्रायनो नुवाखिसै रायखांजोबबाय आनै जोंबो फैनो हाला जोंहाबो फिसा फिसौ खांबाय देरबाय बेराफारसे जानो गैया न' बां लुनो हाया फिसाफोर इस्कुलाव थाङो एखम्ब्ला हाजिरा मावो संनानै खावनानै दिगदार बेखायनो फैनो मोना ओमफ्राय दिनै बिनानाव बेवाइया लिंबाय आब'आबो थांनांगौ दिनै थौ दतमायाव आनैनाव थांनि होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय थु होननानै आंबो ओंखारलायबाय दाना जि फुरथि मोनबाय आनैयाबो फैफाबावबाय आनैयाबो जोंजों फिसाजो बिलायहरनाय दं नालाय दत'मा हाथाइ गुदियाव जायै लोङै गावसिनाव जानानै जोंनाव फैफाबाय बे फिसाजोनाव दाना बेवाइया जि बांग्रा आंनि बेवाइ बिनानावनि फिसाइया दाना मा लायखो हाथाय गुदियाव बिहाव बिखुनजोआ मालाय साख्रि आवला आंहा बिमानै लिंबाय आरोखि आं आनैनि बि बिजोमायजो नालाय बे दतमायाव बिराद थांनो लुबैखानानै थाखानाय नालाय बिराद गोबावसै फिसा फिसौ देरलाय लायबाय आङो हाबा जानायनिफ्रायनो थांनो मोनाखै बिनानावफ्राबो जि बिराद गोसो जानानै लिंलांबाय नालाय ओमफ्राय आं थांबाय दाना बेवाइया मा जाखो जाग्रा लायबाय ओंखाम जाहो गोदान दालाय दालाय बेवाइफोर बेवाइ मानो लायनांगौ गोलोमनायाव गरमाव दालायसै दै लोंनानै थांसै जेनेबा न'आवल' हाबनानै नोंनाव दत'मा हाथाइ गुदियाव नालाय हाबनानैल' थांनोसै होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय दाना मा लायखो आंनि बेवाइया बिराद बांग्रा मानसियाबो र' थाथ' नोंसोर जिराय होननानै गालांबाय जोंखौ मिसथि निमखि लायबाय दै लोंबाय जाबाय लोंबाय गय फाथै खुलुमस्रांलायबाय फैबाय थादो मालाबा फैबाव नोंसोरबो थां मालाबा खर्म खामानि जाबा हाबा हुखाबा खिथाहरलायसै थांनांगोन मटर लानानै मालाबा थां फन नामबार लालाय लायबाय फन नामबार हरलाय लायबाय दे जालायबाय आरो बिदिनो फिसा फिसौ फरायनाय लिरनाय सम मोनला थांनो गोसोखांबाबो नुलायला एखम्ब्ला हरफ्राव बिसिनि बिब' बिनानावखौ गोदो सिख्ला उन्दै उन्दैआव बेरायनाय नुलायनाय आलासि जाहैनायाव नुनाय नालाय गोसो खांसै एखम्ब्ला आं उमुखनाव थांगौमोन बिराद गोदो आं थांयोमोन आनैमोननाव उमुखखौ फोरलाखौ होननानै गोसो खांसै आरो आंनि बिमायनि फिसाजो सासे दङ'लाय बिराद आंखौ बिराद बुंबाय आब'आ जोंखौ गोदो थांबा बिराद अनोमोन आब'आ मटर गारि गाखोनाय माला फैया माला माया दुगैनो लोबनो दुगैनो थिननानै ओंखाम जाफैदो लोंफैदो होनना आब'आ बिराद आदरमोन आंखौ होननानै बुंलायबाय सासे फंबाया आमायनि फिसालाया आब'आसो बिराद अनोमोन बिराद द'या खालामोमोन बिराद बबाव थांदों बबाव थाङा आब'आसो माला थाङो माला मायो होननानै सोङोमोन होननानै जि बुंबाय आंना फंबाया हाबाब आं फंबाय गैया नालाय बिराद अननो ओंखारो गोसो खाङो हाबा जालायलायबाय गथ' गथाय मोनबाय दिनैसो नुलाय लायबाय आंबो फैनो सोलाबा नोंसोरबो थांला हाबा जालायनानै नुलायलायला होननानै आं बुंबाय दे होनबालाय मालाबा थां आब'आ अनो बिरादनो आब'नाव थांग्रोनांगौ हा न'आलाय बबावथो बबेथिं मोनबोदों होनदों आरो आंहाथ' देबोरगावआवसो देबोरगावआवसो मोनदों आंखौ बालागाव देबोरगाव होनबाय आङो ए बबे साइद थिं जोंना सि आइ टि खाथिनि ओरै सानजा जायो होनना बुंबाय आरो देबोरगाव इस्कुलनि एसे दावखोनानै हारसा फारा गेजेराव हाबबानो मोनो सा बालागाव होनो होनबाय ए होनबाय होनबालाय आंनि बिमाइनि फिसाजोआबो बल गेलेफैयोनो बेहाय मालाबा हाबगोन होननानै बुंदों आरो ए हाबबानो जायो दाबा नों बबे साइदथिं थायो नोंसोर थ' मिनथिनाय नङा नुलाया माया होनबालाय खाथि खाला बबेबा मटर गारि फेल जायोबा थांनो मोनाबा आंनावनो जोंनावनो हाबब्रबनानै थालांनो हागौमोन दाना नोंबा बबेथिं खेला गेलेफैयो नोंबो खिथानोनो मिनथिया होननानै बुंबाय आनैनावनो हाबनानै थाजाबावगौमोन होनदों आरो आंनि बिमाइनि फिसाजोनि बे फंबायनि फिसाजोआ होनबालाय मालाबा बेहाय फैनानै आंनाव थां आलासि जानो होननानै आं बुंदों